हालो आं हांव घे ललिता हे पंच म्हाका एक सांग पया सर ती गार्बेज येता न्हू व्हरोंक तो न्हू सारको एकदां एकदां येच ना आमच्या थंयसून आमच्या धाडला बरोबर तो येयना न्हू आतां सद्द्या आनी वयल्यान तेका आमी पन्नास पन्नास रुपया सुद्दां दितालीं मागीर किदें करपाचें आतां धाडला तें बरोबर आसा पूण तो येयना न्हू आमच्या दारान मागीर आमी किदें करपाचें छे दार धापून कित्या आसतलें हांव डस्टबीन म्हाजें भायरूच आसता ना तूं एक काम कर तूं तेका सांग किदें ना ना ना तूं ये काम कर तूं तेका सांग तूं मात्शें एक दीस तूं पंच न्हू तुका आमी निवडून हाडला किऱ्याक लोकांची सेवा करच्याक निवडून हाडला तूं फोनाचेर कॉन्टेक्ट करूं नाका तेंकां आयज तुमी हांगा चला गणेशवाडी गणपती कडे देवळा कडेन चला उपासनगर देवळा कडेन चला हांव देवळा कडेन रावता म्हाजें एकट्याचें उलयना अशे खूब लोक आसा तेंचे सगळ्यांचे गार्बेज व्हरोंक जाय तेका लागून तुका आमी निवडून हाडला न्हू वगीच निवडून हाडूंक ना तुका मात्शें कितें तरी एक्शेन घे ती न्हू आतां कोण करतलो तर कामां कोण करतलो तूं पंचायतीन कामां करता तुजें करता आसतलें तुका तूं कितें मेळटा म्हण करता आसतलें पण आमी आ बरें अशें किदें एक्शेन घे तूं कितें तुवेंन आतां पंच तुवें आतां अशें म्हटलें जाल्यार कशें जातलें आपूण कितें करूं काय म्हणून कामां ना बाकीची आं ते आं तें मातशें पळय अशें आतां पंदरा दीस जाले आमची गार्बेज आमी आतां हाडून खंय उडोवपाची आं आतां चड पंदरा दीसांची हाडून खंय उडोवपाची ती आं ते ते कुत्रे सगळे हळशीक करून उडयता मागीर तुमीच म्हणटलीं इतके तुमकां गार्बेज दारान येता तरी तुमी व्हरो ये घाण करतात म्हणून ती आमची मिस्टेक न्हू लोक उडयतलोच लोक उडयतलेच खंयसर तरी आं ते ते मातशें हें एक्शेन घे ती आं आनी हें तें काल म्हाजो चेडो गेल्लोलो कितें तरी तेका पंचायतीन गेलेलो तेका इनकम सर्टिफिकेट जाय आसलेली आयज यो फाल्यां यो पर्वां यो हें किदें चल्लां किदें तुमचें म्हाका कांय कळना आं बरें बरें बरें बरें थँक्यू मॅडम थँक्यू थँक्यू आं बरें